दिक्खो जी तारी मारना जेह्की एह् बड़ी जरूरी ऐ अगर अस तारी निं मारगे ते अस डुब्बी सकने ते जिसलै डुब्बी जाओ ते फिर बंदा बचना मुश्कल होई जंदा ते इस गल्ला तारी आना बड़ा जरूरी ऐ अस अपने आप गी मतलव बड़ा ओह् रक्खी सकने जानकारी होनी चाहिदी तारी मारने दी बंदै नै जि'यां बंदा अपने आप गी हल्की छोड़ी ओड़ै जिसलै हल्का छोड़ी ओड़ै ते फ्ही केह् होंदा कि जेह्ड़ा शरीर ऐ ऐ होला होई जंदा जिसलै होला होई जंदा ते पानी बिच्च बंदा अपने आप तैरना शुरू होई जंदा लेकिन नोहाड़ियां बी बड़ियां तरीकां होंदियां बड़ियां चीजां होंदियां जेह्दे च बंदा इस्सी सिक्खी सकदा कि तारी कि'यां मारनी ते तारी दिक्खो अजकल्ल दा जेह्ड़ा जमाना जा'रदा ना माडर्न नोहाड़े च केह् होंदा ऐ कि बच्चें गी निक्के निक्के बच्चें गी स्कूलैं च गै उ'नें गी नमीं नमीं चीजां सखाइयां जंदियां ते उ'नें गी एह् ऐ कि तारी बी उ'नें गी सखाई जंदी कि तारी कि'यां मारनी ते उ'नें गी पैह्लैं गै ट्रेन कीता जंदा कि कि'यां तुस मतलब पानी च न्हाई सकदे कि'यां तुस पानी इस्तेमाल करी सकदे कि'यां तुस न्हाड़े च तारी मारी सकदे ते दिक्खो हां जिसलै अस निक्के होंदे हे अस बी केह् करदे हे साढ़ी गै असैं कि'यां सिक्खी तारी अस जंदे हे नानकै अपनैं ते उत्थै बड़ा बड्डा उत्थै बड़ा पानी हा ते अस केह् करदे हे कि तारियां मारदे हे ते साढ़े जेह्ड़े माम्में हे ओह् केह् करदे हे सानूं तारी नेईं आंदी ही ते ओह् सानूं सखांदे हे जां ते सानूं प्लासटिक दी बोतल देई ओड़दे हे ओह् ते बोतलें गी केह् करना बोतलें गी रस्सी बन्नदे हे ओह् रस्सी बन्नियैं ते ओह् केह् करना कि ब्हाइयैं परोई लैनें ते बोतल प्लास्टिक दी कन्नै लाई लैनी ते नोहाड़े कन्नै केह् होंदा हा बंदा डुबदा नेईं हा ते बंदे गी बंदा सिखदा हा कि कि'यां तारियां मारनियां ते अस केह् करदे हे जंदे हे सरे च थोह्ड़े थोह्ड़े कोल कोल पानी च न्होंदे हे ते जाना ते कोल तारी मारनी साह् मतलब साह् रोकना ते नोहाड़े च केह् होंदा हा कि अस तरदे रौंह्दे हे उप्पर इ'यां इ'यां करदे करदे फ्ही अस होर पानी बिच्च अग्गैं बधदे हे थोह्ड़ा होर सिखदे हे इ'यां करदे करदे असैं बड़ी तारी सिक्खी सानूं बड़ा गै मतलब मजा आंदा हा अस न्होंदे हे पानी सिक्खदे हे हून साढ़ा सारा डर निकली दा हून अस मजे कन्नै जन्ने तारी सिक्खने इस गल्ला कि असैं अपने आप गी बड़ा ओह् रक्खना चाहिदा जागरुक रक्खना चाहिदा ते अस बड़ा मतलब ओह् करने होन्ने अस न्हाड़ी मतलब बड़ी करने होन्ने जि'यां अस प्रैक्टिस करदे रौंह्ने बड़ी जैदा कि कि'यां करनी बच्चें गी बी सखाने अपने गी कि'यां करनी साढ़े जेह्ड़े अग्गै बच्चे न अस उ'नें गी बी आक्खने कि जाओ तारी मारो तारी सिक्खो तारी कि'यां मारनी कल्ले गी तुस कल्ले दी ममद बी करी कल्ले गी अगर कोई डुब्बा दा होई तुसें गी तारी आंदी होऐ तुस कुसै दुऐ इंसान दी बी मदद करी सकदे न कोई किन्ने तुआढ़ै सामनै अस केस दिक्खने केंई लोग डुब्बिये ते मिगी लगदा इक तुआढ़ै अन्दर इक होंदा ना जेह्ड़ा जेह्ड़ा तुआढ़े अन्दर इक गुन होंदा ना एह् चीज होनी चाहिदी हर चीज औनी चाहिदी कि कि'यां तारी मारनी कि'यां नेईं मारनी एह् चीज़ां सिक्खनी चाहिदियां ते सिक्खी अस तां गै सकने जे अस पानी च जाह्गे अपनी प्रैक्टिस करगे कि तारी कि'यां मारनी तारी तां गै बज्जी सकदी कि पानी च जाना गै पौनां नेह् नेह् तरीके अजकल्ल बच्चें दे दिक्खो चली दियां बच्चे लाइयै ओह् तारी मारदे हैं स्विमिंग पुल दिक्खो जेह्ड़े बने दे ओह्दे बिच्च तारियां मारदे ते बथैह्रियां चीजां न जेह्ड़ियां अस बच्चें गी देई सकने बच्चें गी सखाई सकने स्कूलें च ते बच्चे केह् करदे सिखदे नमीं नमीं चीजां ते होर बी सिखदे ते अग्गैं बच्चें गी बी सखांदे ते जि'यां दिक्खो हा अजकल्ल बड़ें लोकें घरें दे अग्गैं स्विमिंग पुल बनाए दे होंदे ते बच्चे उत्थुआं दा ट्रेन होंदे ते कन्नै नोहाड़ै कन्नै केह् होंदा कि जिसलै अस अपने आप गी थोह्ड़ा लूज़ छोड़नें होन्ने ढिल्ला छोड़नें होन्ने ते नोहाड़े कन्नै केह् होंदा कि अस शैल तरीके दी तारी मारने होन्ने ते इ'यां केह् होंदा इ'यां मतलब साह् जिसलै हल्का बॉड्डी जिसलै हल्की होई जंदी ते नोहाड़े कन्नै केह् होंदा कि अस इक मतलब कनैक्ट करने होन्ने जेह्ड़ी साढ़ी इनर्जी होंदी ओह् बधदी मतलब ते असैं केह् करना मतलब सारे जागरुक करी सकने कि कि'यां सारे तारी सिक्खन गे कि'यां तारी मारनी है ते सारें गी तारी आनी चाहिदी जे तुसेंगी तारी आंदी तुस बी दुऐं गी ट्रेन करी सकने दुए गी सखाई सकने ते मेरा बी मतलब में बी केह् होंदा हा नेईं ही मिगी आंदी ते पानी च गेई ते डुब्बने आह्ली होई गेई ते इ'यां जदूं मिगी कुसै नै बचाई लेआ फ्ही में नोहाड़े बाद सिक्खी गै लेई जि'यां में तुसेंगी सनाया कि बोलतां लैंदे हे बोतलां बाहीं पांदे हे रस्सी लैनी बोतलें कन्नै ब'न्नी उस्सी पाना ते फ्ही अस केह् करदे हे नोहाड़े कन्नै तारी मारदे हे ते नोहाड़े कन्नै बाकी चीजां असैं सिक्खियां अग्गैं में बच्चें गी सखाइयां ते तुस बी इ'यां सखाई सकदे ते एह् असेंगी बड़ा जरूरी ऐ सिक्खना बच्चा कुदै बी पानी च डिग्गी जा कुदै बी उस्सी लग्गी जा जां कुछ बी हैं बच्चा अपने आप गी बचाई सकै कल्ले गी कोई होर बी डुब्बा दा होऐ ते उस्सी बी बचाई सकै अस दिखदे हे कि किन्ने लोग डुब्बदे हे जि'यां अस जंदे हे मानसर ते उत्थै किन्ने लोग डुब्बने जेह्ड़े उत्थै दे लोग होंदे हे जेह्ड़े कन्नै रौंह्दे हे आस पास ते ओह् केह् करदे हे लोकें गी बचांदे हे ते उ'नैं मतलव सिक्खेआ तारियां सिक्खियां क्योंकि ओह् केह् करदे हे लोकें गी बचांदे हे जेह्ड़े डुब्बदे हे उ'नें गी बचांदे हे उ'नें गी सखांदे बी ऐ हे कि कि'यां तारी मारनी ते बत्थेरे अस केस सुनदे रौंह्ने कि जेह्दे च लोग डुब्बी जंदे इस गल्ला इ'यै ऐ कि सब जेह्ड़े मां प्यो जां हैन बच्चें गी केह् करन उ'नें गी प्रैक्टिस करान उ'नें गी भेज्जन कि बच्चे तारी सिक्खन बच्चें गी जैदा कोला दा जैदा जागरुक करना चाहिदा सिक्खनी चाहिदी कि'यां मारदे कि कि'यां नेईं करदे उत्थै होर बी बड़े तरीके मतलब कि समझाने आह्ले होंदे उत्थै कि'यां मारनी कि'यां नेईं मारनी बत्तेरे तरीके होंदे बत्थेरी